क्रिकेट खेलऽके चाही क्रिकेट खेलायमे एगारह आदमीके आवश्यकता होइ छै ओकरामे तीन किल्ली ई तरफ तीन किल्ली उ तरफ रहय छै क्रिकेट खेललासँ शरीरके स्व ठीक रहय छै दौगय धुपय छै तऽ खाना पीना पचय छै क्रिकेट खेलायमे बहुत मस्ती आबय छै ओकरामे बैटसँ गेन्द मारय छै बड़ी सुविधा होइ छै इएह सब होइ छै जेना वॉलीबॉल खेलय छै पिट्टो खेलय छै कैरमबोर्ड खेलय छै लूडो खेलय छै लूडो लूडोमे चारि आदमीके आवश्यकता पड़य छै चाइरो आदमी सोलह गोटी रहय छै एक पासासँ खेलल जाइ छै लूडो खेलयमे भी मस्ती आबय छै ओकरासँ टाइम पास होइ छै दिमाग तन्दुरुस्त रहय छै दिमाग जेना केने कोन गोटी भागतय केने नहि भागतय उ सबके देखयमे एकदम फुर्ती रहय छै शरीरमे इएह सब होइ छै आओर बहुत आदमी फेर फुटबॉल खेलय छै ओहोसँ शरीर एकदम तन्दुरुस्त रहय छै फुटबॉल खेललासँ लात गोर हाथ एकदम जेना होइ छै जे सब एकदम पूरा फैलल रह छै एकदम चलयमे एकदम पूरा फास्ट रहय छै इएह सब होइ छै आर की क्रिकेट होलो फुटबॉल भेलो कैरमबोर्ड होलो जेना कैरमबोर्ड खेलयमे भी आर मस्ती आबय छै कैरमबोर्ड भी एक तरहसँ अच्छा खेल भेलय एकरा खेलयेके चाही एकरासँ एक दूसरेसँ निशाना बनबयके बहुत सुविधा होइ छै निशाना बनेलाके बाद गोटी पिलबय छै चारि आदमी कैरमबोर्डमे भी लगय छै कैरमबोर्ड खेलय छै लोग खेल खेलयके चाही खेल खेललासँ इंसान खराबी नहि करय छै खेल खेललासँ इंसान शरीरके जेतना भी अन्दरूनी जेना होइ गेलय अथी जेना बीमारी होइ जाइ छै अन्दरसँ जेना लोग कहय छै कि चीनी पकड़ि लेलकय फल्लाँ चिल्लाँ दिस दैट ईसब खेल कूद कयलासँ कयलाके बाद शरीरके जे होइ छै ने हरासमेंट उ सब दूर होइ जाइ छै जाहि कारण शरीर एकदम पूरा तन्दुरुस्त रहय छै देखय सुनयमे अच्छा लगय छै खेल खेललाके इएह सब फायदा होइ छै खेल खेल खेललासँ इंसान इंसान बहुत सुविधा छै बहुत जकरा कहय छै खेल एगो अइसन चीज भेलय की जे की बीमारी उमारी एकदम डॉक्टर बिरो सबचीजसँ तोरा दूर रखतौ खेल खेललासँ इंसान अपना आपमे स्वस्थ रहय छै ताकि ओकरा बीमारी तेमारी या शंका कोइ चीजके झेलय नहि पड़य बीमारी इंसानके खोखला कए दै छै ओइ कारण लोक खेल कूद दौड़ धूप कयला सँ ने शरीरके एकदम हरासमेंट जे होइ छै सब दूर होइ जाइ छै जै कारण इंसान केकरो मोटाय गेल ककरो देह बनि गेल ककरो गाल फूलल रहय छै ईसब खेल कूदके वजहसँ होइ छै खेल कूद कयलाके बाद जेना तो खटबहो चाहे कोइ काम करबहो चाहे खेलबहो तऽ ओकरासँ तोहर शरीरके छौ अन्दरूनी जेना गर्मी भए गेलौ गर्मी तोरा शरीरमे बहुत जादा छौ तऽ उ खेल कूद द्वारा बाहर निकलि जाइ छै ताकि शरीरके हरासमेंट नहि होइ शरीरके अन्दर कोइ बीमारी नहि उत्पन्न होइ जेना शरीरमे मैल रखलाके बाद शरीर खराब हो जाइ छै बहुत तरहक प्रक्रिया होइ छै उ सब खेल कूदके द्वारा जेना पसीना तसीना निकलय छै खेलय कुदय छै ओइ हिसाबसँ शरीर स्वस्थ रहय छै खेल खेलयेके चाही